یہ ایک مشہور ٹی وی شو ہے جس میں ابھرتے ہوئے کاروباری افراد اپنے نئے کاروباری منصوبے یا مصنوعات کو پیش کرتے ہیں وہ مختلف سرمایہ کاروں جنہیں شارک کہا جاتا ہے سے اپنے منصوبے کے لیے سرمایہ کاری کی درخواست کرتے ہیں ہر سرمایہ کار تجربہ کار اور کامیاب کاروباری شخصیت ہوتی ہے اور اگر انہیں منصوبہ پسند آ جائے تو وہ اس میں سرمایہ کاری کی پیشکش کرتے ہیں عام طور پر اس کے بدلے میں کاروبار میں حصہ داری مانگتے ہیں یہ شو بنیادی طور پر کاروبار سرمایہ کاری اور نئے آئیڈیاز کو فروغ دینے کے بارے میں ہیں اور بہت سے کاروباری افراد کو شہرت اور کامیابی حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں آپ جس ٹی وی شو کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے علاقہ میں بہت ہی زیادہ مشہور ہیں لوگ کافی زیادہ اس سے جڑے ہوئے ہیں میں نے کئی بار لوگوں کو اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے میں ابھی پڑھائی کر رہی ہوں لیکن میں ٹی وی شو شارک ٹینک سے بہت اچھی طرح واقف ہوں